مہاراشٹر میں کئی بڑے اقدامات اور پالیسیاں انتہائی اہم ہیں جو زراعت کے شعبے میں شمولیت اور تنوع کو فروغ دینے کا مقصد رکھتی ہیں پہلا مہاراشٹر حکومت میں کشمیری زعفران کی کاشت کو ترویج دینے کے لیے پروجیکٹس چلائے ہیں جس سے اس ملک کی مشہور زعفران کی کاشت بڑھے اور ان کا منافع بھی بڑھے جیسے تنظیمیں انوویشن مل مہاراشٹر انوویشن سوسائٹی دوسرا کا کار آفریں انہیں کو بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں تاکہ مہاراشٹر میں نئے کاموں کے بجائے کسان کاروبار کا تنوع بڑھا سکیں یہ اقدامات مہاراشٹر کے مقامی تنوع کو فروغ دیتے دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ملک کی معیشت کو مستقبل کی روشنی کی جانب لے جا رہے ہیں